बिफां गायनाय एबा आंनि बिबार गायनायाव हाय आं बिसोरनि मोजां सावस्रिनि थाखाय बोसोन हिसाबै आं रावनिफ्रायबो लानाय जाया आं आंनि गावनिआव थानाय गुन हिसाब आंनिआव थानाय गुनजों आंनिआव जिसिबांखिनि आइडिया दं आं बेखौ बाहाय नानै आं आंनि बिबार फोरखौ आं जोथोन लायो आं आंनि बिबारफोरखौ गायनायाव आंङो बोथोरखौ नायनानै एबा सिजेनखौ नायनानै आं गायो आं बिबार गायनो मोजां मोनो हिसाबै आं गोबां रोखोमनि बायदिसिना बिबारफोरखौ गायनाय जायो बेफोरनि मादावनो माखासेआ बिबार बारग्रा आरो माखासेआ बेबायदिनो सिनारि एबा मोजां नुथाइनि थाखाय आं बेफोरखौ गायनाय जायो बेफोरखौ जेब्ला आं गायो अब्ला बेनि बेनि मोजां थांनायनि थाखाय आं बेनिआव आं अर्गेनिक हासार एबा आं गोबोर हासारखौ आं बाहायनाय जायो जेन आंनि बिबारा थांनायाव जेन जेबो दुखुखौ मोना बेबायदि आं बे गोबोर हासारखौ आं बाहायनाय जायो जेब्लासिम आं गायनाय बिबारा बिफांआ मोजां सावस्रिसिम फैया देरनानै फैया अब्लासिम आं बेखौ मोजांङै जोथोन लायो नांगौ बायदि आं बे बिफांनि सायाव आं दैफोरखौ लुनानै होयो बेबायदिनो गोबां समाव बेनो साखाथिआव गोबां हाग्राफ्रा एबा गांसोफ्रा रज'नानै फैयो अब्ला बेखौ फोसाबनानै होयो जाहथे बिफोरो बै गायनाय बिफांखौ बै बिबारखौ जाहाथे जखम खालामा एबा दुखु होआ बेबायदिहाय आं बिफांफोरखौ गायनाय जायो जोथोन लानाय जायो बेबायदिनो बे बिफांफोरखौ गायनायाव बोसोन हिसाबै आंङो माखासे समाव आंनि न'खरनि गेदेरनिफ्राय आइ आफा फोरनिफ्राय आं मा बायदि जायगायाव गायनांगौ मा बायदिहाय माबे बिफांखौ गायनांगौ बे बायदिखौ आं एखमबा समाव आं सोंनाय जायो आरो बेनि उनाव जाहाथे माबे बिफांखौ माबायदि जायगायाव गायोब्ला बेसेबांखिनि टेम्प्रेचार दै सानदुं बिदिखौ नांगौ जायो बेफोरखौ नायनो थाखाय आंङो युटुबनि आं हेफाजाबखौ लानाय जायो जाहाथे आं गायनाय बिफांआ गाज्रि जानानै थांङा जाय बिफांखौ आं गायबाय जेन बे बिफांआं मोजांङै थांनाय बायदिहाय बिफां बेबायदिहाय आंङो लानाय जायो